हैलो बक्करा खरीदना हा थुआढ़े कशा केह् रेट चला करदा मार्किट च नेईं नेईं इन्ना थोह्ड़े होंदा घट्ट करो नेईं साढ़े धाम ऐ असें मता खरीदना थोह्ड़े चार्जेस ते घट्ट करो दस्स बारहां बक्करे ते खरीदने गै न नेईं नेईं इक्क बक्करे दा दौ ज्हार लाओ तुस इन्ना थोह्ड़े इन्ना ते डिस्काऊंट देना पौना इन्ने खरीदा नै थुआढ़े कोला अग्गें बी थुआढ़े कोला खरीदने आं चलो ठीक ऐ ढाई ज्हार रपेआ फिक्स करो ठीक ऐ ठीक ऐ